धा लाख णव्वद हजार चारशें पन्नास स लाख णव्वद हजार पांचशें दोन लाख चाळीस हजार सयशीं तीन लाख पन्नास हजार चारशीं सात लाख अंयशीं हजार णवशीं